जय झूलेलाल गुजरात जे माण्हुनि में ॾाढो प्यार आहे गुजरात जा माण्हू हड़ई धंधे वारा गुजरात में धंधो ॾाढो आहे हड़ई धंधे वारा हिक ॿिएं खे मदद कंदा आहिनि कपिड़े वारा सीधे वारे खां सीधो वठंदा आहिनि ऐं सीधे वारा कपिड़े वारे खां कपिड़ो वठंदा आहिनि इयं हिकु ॿिएं खे घणेई मदद कंदा आहिनि ऐं इन्हनि ऐं शहर जा माण्हू ॿारनि खे बि ॾाढी मदद कंदा आहिनि पढ़ाइण में ग़रीबु ॿारनि खे ॾाढी मदद कंदा आहिनि उन्हनि जी इस्कूलनि जूं फीऊं भरे ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे कपिड़ा वठी ॾींदा आहिनि इस्कूलनि जा किताब वठी ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जे ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहिनि ऐं हिनजे करे गुजरात ॾाढो प्यार वारो शहर आहे गुजरात में माण्हू हिक ॿिएं सां ॾाढो सुठी तरहां भाईचारे सां रहंदा आहिनि गुजरात में ग़रीबी आहे गुजरात में ग़रीबनि खे साथ बि घणो माण्हू ॾींदा आहिनि उन्हनि जा ॿार पढ़ाईंदा आहिनि उन्हनि जे घर में राशनु ॾेई वेंदा आहिनि उन्हनि खे कपिड़ा बि ॾेई वेंदा आहिनि ऐं त्योहारनि ते मिठायूं फटाका बि ॾेई वेंदा आहिनि इनजे करे गुजरात में गुजरात जे दौरान गुजरात में ॾाढा माण्हू सुठा रहंदा आहिनि हुन हिकु ॿिएं सां गॾिजी करे धंधो वापार बि सुठो करे वठंदा आहिनि इनकरे गुजरात में प्यार ॾाढो आहे